ہندوستان میں بہت سے تاجر صنعت کار اور لیڈر ہیں جنہوں نے ہمارے معاشرہ کو اور ہماری زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا ہے ان کی وجہ سے ہمارا اور ہمارے ملک کا نام رہتی دنیا تک لیا جاتا رہے گا ان ہی میں سے ڈاکٹر اے پی جے ابو الکلام صاحب بھی ہیں وہ ایک بہت بڑے سائینس داں تھے اور وہ پروفیسر بھی تھے انہوں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے اور انسانی خدمات کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا وہ ہمارے لیے ایک عظیم مثالی کی حیثیت سے رکھتے ہیں